जै माता दी बस ठीक तुस सनाओ आहो ऐं साढ़े कोल गड्डी ऐ इनोवा टैम्पो सूमो आलटो स्विफ्ट डिजायर ऐ इनोवा असेंगी किन्ने दिन रौह्ना उद्धर जा औन जान ऐ खा'ल्ली नौ ज्हार रपेआ कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं करी लैगे महाराज हां नेईं नेईं शरीफ मुड़ा मेरा भ्राऽ कोई नशेड़ी हैनी ऐ रुकना उन्नै कोई गल्ल निं महाराज पजाई ओड़गे गड्डी तुस सनाई ओड़ेओ आहो टिकरी आह्ली साइड आक्खा दे आहो हां ठीक चंगा भैया